حمل و نقل کے لیے سڑکیں ریلوے پبلک ٹرانسپورٹ بہت ہی ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے چیلنج یہ ہے

میں ہوائی جہاز میں بھی نہیں جاتا اور ریلوے ٹکٹ اگر سستے اور ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کے لیے ایک عام آدمی کے لیے ہوائی جہاز کا سفر کرنا بڑے بڑے بسیز کا سفر کرنا بہت مشکل ہے اور عام آدمی کے لیے چیلنج ہے ہوائی جہاز سے جانے کے لیے اور اس کے لیے اہم سڑکیں ہیں بسیں ہیں ریلوے ہیں میٹرو ہیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں عام آدمی کے لیے باقی کے ایروپلین ہیں اور اے سی ٹائر وغیرہ لے لیں یہ تو بہت ہی کاسٹلی ہے عام آدمی کے لیے یہ چیلنجنگ ہیں عام آدمی کے واسطے جہاز سے جانا ہیلیکاپٹر سے جانا اے سی ریل سے جانا تھری ٹائر ٹو ٹائر سے جانا یہ بہت چیلیجنگ ہے عام آدمی کے واسطے بسیز ریل یہ فائدے مند ہے آدمی کے